मूंखे ट्रेवलिंग ॾाढो वणंदो आहे घुमणु ॾाढो वणंदो आहे जीअं की कोई तीर्थ स्थानु हुजे मूंखे ॾाढो मन खे आनंदु ईंदो आहे जीअं वैष्णो देवी मथे मथे हिल स्टेशन आहे उए पहाड़नि ते चढ़ी वञो उतां खां हेठियों नज़ारो ॾिसो हेॾी थकजी करे मथे वञी करे पोइ जेको दर्शन करण जो मज़ो आहे उहो त कुझु अलॻि ई आहे उन खां पोइ अमृतसर अमृतसर में बि कहिड़ी बि तीर्थ स्थान ते वञो था लाइनूं ई लॻियलु आहिनि लाइन में बिह करे पोइ वरी अमृतसर में दर्शन सनान आदि करे दर्शन कर त ॾाढो ई कुझु अलॻि ई मज़ो ईंदो आहे ऐं उन ई जॻह ते ॾिठो वञिजे त असांजा वृंदावन और गोकुल बरसाना जाम परे परे परे परे असांखा तीर्थ आहिनि पर जॾहिं बि असां उते वेंदा आहियूं ईअं लॻंदो आहे उते वसी वञूं उते ई रहूं ऐं हुते जो आनंदु कुझु अलॻि हूंदो आहे वरी उतां जो खाधो पीतो उहो बि ॾाढो कुझु अलॻि हूंदो आहे उतां जो पोशाक उतां पाइण रहण सहण उहो बि अलॻि हूंदो आहे उतां जी ॿोली ॾाढी अलॻि हूंदी आहे त असांखे उहो सभु ॾिसी करे ॾाढो आनंदु ईंदो आहे उहो ॾिसूं था त ईअं थो लॻे बसि उते ई वसी वञूं उतां जा जीअं की असां उते वञूं था उते दर्शन थियनि था त ईअं थो लॻे की असां उते वेठा ई हुजूं बसि भॻिवान खे ॾिसंदा ई रहूं उन सां ॻाल्हाईंदा ई रहूं